نہیں میں نے مذہبی مواقع کے لیے دیوتاؤں کے بت نہیں بناے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم بت وغیرہ کو نہیں پوجتے ہیں اور نہ ہی انہیں مانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے فطرت کی تصاویر میں زیادہ دلچسپی ہے میں فطرت کی ہی تصاویر کو بنانا زیادہ پسند کرتا ہوں